सुबह उठते हैं उसको चारा पानी देते हैं उसका गाय का जो गोबर होता है भैंस का जो गोबर होता है उसको ले जा कर के फेंकते हैं उसको कहाँ घूर पर जो घूर बोला जाता है उस प फेंकते हैं उसके बाद फिर उसको दूध निकालते हैं दूध निकालने के बाद में फिर बज़र भेज देते हैं फिर उसको टार देते हैं टारने के बाद बारह एक बजता है तो फिर उसको जो है कि ला कर के नाके में बाँध देते हैं और फिर से बारह एक बजता है उसके बाद चले जाते हैं और उसको नाके में लगा देते हैं फिर शाम को दूध दुहते हैं फिर सुबह शाम को उसको झाड़ू लगा कर के जो गउशाला बना हुआ है यहाँ पर द्वार बोलते हैं हम लोग में उस उस उस उसमें डाल दिया जाता है उसके बारे में फिर उसको बुलाएंगे कांटा और चारा मारने वाली आएगी मसीन आएगी उसमें चारा मरवाएंगे चारा मरवा कर घर में रखेंगे उसके बाद में हम जाएंगे खेत में जाएंगे खेत में जो चरी बोया है बरसिंग बोया हुआ है उसको उसको काट के लाएंगे तो उसको तो हरा बोलते हैं हरा तो चरी बोते थे उसको लाएंगे तब उसको हम हमारे पास कांटाकल जो बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में कांटाकल कांटाकल से उसको हम मारेंगे उसको मार के उसको उसमें भूसा मिलाएंगे चाहे भूसा चाहे अपना अपना गेहूँ का भूसा होगा या तो ये धान का जो भूसा होता है काटते हैं उसको होता है उसके बाद में उसको मिलाते हैं फिर उसको ले जा घर में रखते हैं फिर कांटाकल को पास ले आएंगे उनकाे रखेंगे वहाँ पर रख कर फिर नाके में डालेंगे नाके में डाल कर के उनको खिलाएंगे खिलाने के बाद में फिर उनको हम ले जाएंगे बाँधने के लिए फिर सुबह उठो तो वही काम प्रतिदिन का होता है वही सुबह उठना है हम को नहला धुलाना है हर एक कार्य करना है घास काटना है घास छोलना है ला कर काराकल में मार के उनको रखना है